काल आरप आमगेर जायतीं सोयरीं आयिल्लीं आनी हांवें ताच्या खातीर रांदिल्लें आनी आयदनांय धुवपाची चड जाल्लीं सकाळी म्हजे मेड जें म्हज्या मदता खातीर आदार दिवपाक येता तेका हांव सांगतालें तें की जाता तितलें थोडे उदो वापरून आयदणां घांस म्हणून पूण हांवें पयलें की ताका पडुनूच वचो ना देकू हांयेन ताका समजायलें हांवें ताका सांगलें की जाता तितलें आयदोणां नळ बंद करून उदो एक व्हडलेशें बालदेन घेवन आयदणां धूंय आनी तें उरता तें उदक झाडांक घाल आनी तशेंच हांयें सांगिल्लें तेका की आमचें जें फळां आसा भाजी आसा तें हें बालदेंत घालून धूंय आनी तें उदो झाडांक घाल अशें तरेन आमी उदक वेस्ट करचे ना आनी हांवें ताका सांगिल्ले की आमी मशिनान रोंप घालता तो जायतो उदो वापरता आनी वेस्टूय जाता देकून जाता तितलें आमी रोंप हातीनूच धुवपाचें आनी उरता तें उदो आमचे झाडांक घालपाचें अशें तरेन हांवें ताका समजायलें